اتر پردیش میں انوائرمینٹل کو کلین کرنے کے لیے آس پاس کے ماحول کو کلین کرنے کے لیے بہت سارے اہم قدم اٹھائے گئے ہیں جیسے آس پاس کے ماحول کو پولیوشن فری رکھنے کے لیے گندگی سے بچانے کے لیے جگہ جگہ ڈسٹبین رکھی گئی ہے جو دو کلر میں رکھی گئی ہے ایک نیلی ایک ہری نیلا نیلے ڈسٹبین میں گیلا کچرا ڈالتے ہیں اور گرین کلر کی ڈسٹبین میں سوکھا کچرا ڈالتے ہیں اس سے بہت زیادہ ماحول میں کلیننس آئی ہے اور سی بہت سارے بہت سارے قدم اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ یہاں پر ٹائم ٹو ٹائم ورچھاروپڑ کیا جاتا ہے پیڑ لگایا جاتا ہے جس سے ہمیں آکسیجن ملے اور ورشا ادھک سے ادھک ہو یہاں پر بارش زیادہ ہو اور ان سب کرنے کے لیے بہت سارے چیلینج کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے بہت ساری مشکلیں آئی ہیں راستے میں جیسے سبھی لوگ اس رول کو فالو نہیں کرتے یا کچھ لوگ ابھی بھی پیڑوں کی کٹائی کرتے ہیں وہ سنتے نہیں تو دھیرے دھیرے اس سب کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھائے گئے ہیں وہ دھیرے دھیرے کامیاب ہو رہے ہیں جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ ڈسٹبین میں گاربیج میں ڈمپ کیا جاتا ہے ریورس میں اب بہت ہی ایک چیک کر کے بھیجتے ہیں کہ وہاں پر جانور کو نہ نہلائیں یا کوئی بھی گندا گندگی نہ کریں ریورس میں یا وہاں کے واٹر میں یا مینیجمینٹ کو پوری طرح دیکھا گیا ہے اور ویہیکل ٹریفک جو ہے اس کو اس سے بھی ریلیٹڈ بہت سارے یہاں پہ کام کئے گئے ہیں روڈ چوڑا ہو رہا ہے فور لین بنائی جا رہی ہے اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک یہ اہم قدم ہے جو کہ اتر پردیش میں اٹھایا گیا ہے اور جو کامیاب ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے